मुंबईअ जे गिरगांव चौपाटीअ में पानी पूरी ऐं भेल पूरी सुठी मिलंदी आहे पुणे जे बेडेकर मिसल वारे वटि सुठी ऐं तिखी मिसल पाव मिलंदी आहे नाशिक में सतकार ढाबा ते सुठो मटन मिलंदो आहे नागपुर में हल्दीराम पंहिंजे सम्बोसे ऐं भेलपुरीअ लाइ ॾाढो फेमस आहे